अगर मैं प्रेशर कुकर की बात करूँ अगर मुझे कहीं पर जाना होगा मैं व्यस्त पे हूँ तो मैं खाना प्रेशर कुकर में बना लेती हूँ अगर मुझे कहीं पर जाना नहीं है मैं व्यस्त में नहीं हूँ तो मैं खुला बर्तन में खाना बना लेती हूँ लेकिन प्रेशर से ज़्यादा खुला बर्तन में खाना बने ना बनाने के स्वाद ही कुछ अलग है मतलब प्रेसर से ज़्यादा खुला बर्तन में खाना अगर हम बनाए वा पकाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहता हैं लेकिन ये थोड़ा देरी होता है और प्रेशर कुकर में ज़्यादा अच्छा होता है मतलब ज़्यादा जल्दी हो जाता है तो मैं समय को देखकर बनाती हूँ और ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ क्योंकि अगर मैंने स्वाद तो इतना ज़्यादा नहीं हैं लेकिन जा जल्दी से हो जाता है समय बचता हैं और इतना भी खराब स्वाद नहीं आता अच्छा स्वाद आता है लेकिन खुला बर्तन से कम स्वाद आता है